आं आगोलो ओरैबायदि जि दानो मोजां मोनोमोन आरो जिखो आरैबायदि दानानै मोजां मोनो माने जेब्लानिखो आं सम मोनोमोन अब्ला जि दानानैनो माने आं ओरैबायदि आर'नायफोरखो आं दस फन्द्र'खान दाबाय बैसागोनि सिगां सिगां दानानै आं थारमाने आंनि आंगो जाय माने आंनि आंगो आरो बिसोर आंगोफोरनो आङो बोसोर गोदाननि नामाव बैसागोनि से थारिखै गासैनोबो गांसे गांसे गांसे गांसे इदि होयोमोन आरो बिहाव जानाय बा आंनि बिखुनजो जानाय बा सोरबा बिमाय इदि बिदा एफोरबायदिनो आं आर'नाय फोरखो गांसे गांसे गांसे होयोमोन आरो मथथे आं निजेनो दानाय दे इ जिया आं निजेनो दानानै होयोमोन आरो बै सम मोनब्ला आरो ओमफ्राय इदिनो आरो आं गामसाफोरखो अनेख दायो गामसाफोरखोबो आं मालाबा माने सोरनोबा सोरनोबा इदिनो गैयिफोरनो होला बायो दान ओमफ्राय आरो बिहु बानफोरबो दायो बिहुबान फोरखोबो आं इदिनो होयो आरो जिहेथु आं थांब्लाथाय मोनबोफिनो नालाय आंबो थारमाने अबावबाफोर बिदिनो सोरनावबा ओरैनो आलासिफोर जानो थांनाय बा आलासि गोदानफोर जानो थांनायफ्राव इदिनो आंबो मोनबोला बायो नालाय आंबो थारमाने इसोरनोबो गांसे गांसे हरो आरो इदि ओमफ्राय इदिनोथ' आङो गासै बुस्थुखौ दानानै माने मालायनोबो दान होयो निजेबो आरो आं फानोबो बिदिफोरखो आं बिराद दानानै फाननो मोनदों आर'नाय फोरखोबो गामसा इदि माबा आं दाबो इदिनो सम सम दानानै फानो आङो जि जोम फोरखो बाया आरो आं आंनि जिफोरखो जि दानायाव बानाय गैया बेलेग खामानि फोरखो बाब्लाबो आं माने जि दानायखो माने बाया इदि आरो ओमफाय इदिनो आं बे जायखिया दख'ना फोरखो इदिखोनो खम दायो दे माने आं दख'नाफोरखो इदि माबाया नालाय हारसिं दानो सुखुआ थारमाने गोलाव गिदिरबो जायो नालाय दख'ना लांगा फोरा बेखायनो ओरैनो बिदनफोरखो दायो आं दानायालाय बिदनफोरखोबो आं रोंबा बा दारों दाला बायो आरो दानानै इदिनो माब्लाबा सोरबाफोर फसन्द' जानायफोरा बायबाय फसन्द' जायिफोरखो आं निजेनो बाहायो ओमफ्राय माब्लाबा ओरैनो आइमोनोबो गांसे गांनै हैयो बिखुनजो जानायफोरनोबो इदिनो गांसे गांनैखौ आं होयो आरो होलाय लायनाया थाखायो नालाय इदिनो जायखिजाया इदिनो आरो माब्लाबा सोरनोबाफोर इदिनो गैथारा माबा इदि आवबो आं बाहायनाय जायो आरो होयो थारमाने आंनोबो बेलेगाबो होयो एखनथ' थारमाने होयो आं जाय माने मोनबोयि मानसिनो होफिननोबो लुगैयो ना इदि ओमफ्राय ओरैनो आं आगोलाव माबाफोरखोबो दायोमोन ओइय ऊल जिनि माबाफोरखो आं दायोमोन आरो आगर एरनायफोरखोबो आं दायोमोन फानोमोनबो आरो आं ओमफाय दा ए ऊल जि फोरखो आं इदि दाला बायला जायखिजाया ओरैनो गामसा बिहुं बान इदिखो दानानै आं माबायो ओमफ्राय होयो आं सोरनोबा सोरनोबा इदिनो अननानै बोसोर गोदाननि नामाव इदि होयो आरो आं